मेरा मेरे बाल इतने जैसे कि मेरा बाल झड़ रहा था तो गए थे जैसे कि कुछ डॉक्टर ऑक्टर से सलाह लिए कोई तेल ओल लिखे थे डॉक्टर तो बोले कि जाकर के हम दुकान से तेल लाए तो बाल झड़ने के लिए बाल में रुक जाए झड़े ना झड़ रहा था बाल बाल मेरा तो पता नहीं ऐसा कोई मतलब कि वो तेल दुकानदार तेल ऐसा दिया जोकि मैं उसको यूज़ कर रहा था तो यूज़ किया तो मेरा मतलब कि बाल पूरा वाइट हो गया तो मुझे समझ में आ गया कि मतलब ये तेल मुझे गड़बड़ दुकानदार दे दिया है क्योंकि मेरा बाल वाइट जैसे कि पकने लगा जैसे सफ़ेद होने लगा इसीलिए हम उसके दुकनदार के पास फिर गए तो बोले कि आपने ऐसा मुझे दे दिया है कि मे मैं झड़ने के रुकने के लिए बाल लिया ये तेल और आप दिए तो मेरा बाल पूरा वाइट वाइट हो गया है दुकानदार के जानते हैं दुकानदार अपने बेचने के लिए कहता है कि नहीं सही दिए हैं सही है तेल लेकिन तो मेरा बाल मतलब पक गया